विदेशी खाना नहि बनाबऽ हमरा आबैये हम नहि बनाबै छी हम घरेलू आदमी छी हम घरके खाना बनबै छी जेना की भात भेलै दालि भेलै चोखा भेलै भुजिआ भेलै तिलौरी चरौरी पापड़ तकर बाद खीर बनाबै छियै मटन बनेलहुँ चावल बनेलहुँ चिकेन बनेलहुँ तहन दालिमे नमक देलहुँ हल्दी देलहुँ सब्जीमे पियाज जीर देलहुँ मिरचाइ देलहुँ हरदी देलहुँ तहन फेर लहसुन देलहुँ तऽ ई सब दऽके तहन सुन्दर सब्जी बनल तऽ घर परिवारके लोक खेलक बौआ सब अपन पसन्द केलक हमर खाना आओर तहन पाबनि तिहार भेल तऽ खीर बनेलहुँ चना दालिके आटा सब सानिकऽ पूरी बनेलहुँ पूरी बनाकऽ सरिसो तेलमे छनलहुँ सरिसो तेलमे छानिकऽ तहन सबके देलहुँ खाय लऽ ओसब अपन पसन्द केलक खाना आओर मुर्गा बनेलहुँ तऽ ओइमे आलू सेहो सुन्दरसँ छीलकऽ पीस बनाकऽ ओकरा तरिके ओइमे देलहुँ ओ दऽ कऽ तकर बाद जीर लोहिया चढ़ेलहुँ चूल्हापर ओ गरम भऽ गेल तकर बाद तेल देलहुँ तकर बाद जीरा देलहुँ तेज पत्ता देलहुँ सूखल मिरचाइ देलहुँ ओ जखन गरम भऽ गेल तऽ ओइमे चिकेन धऽ देलहुँ चिकेनके कनी देर धेलाके बाद पियाज देलहुँ पियाज खूब सुन्दरसँ मौल गेल पियाज मौललाके बाद तहन फेर ओकरा चलेलहुँ एक बेर फेर कनी नमक धऽ देलहुँ फेर झाँपि देलहुँ झँपलाके बाद ओ भऽ गेल सुसिद्ध भऽ गेल तहन लारैत लारैत ओ आधा सिद्धपर भेल तहन ओइमे धनिके गूरा देलहुँ मिरचाइके गूरा देलहुँ हल्दीके गूरा देलहुँ जीराके गूरा देलहुँ कश्मीरी मिर्च देलहुँ तऽ सब देलौं लहसुन देलौं अदरक देलौं तहैन फेर ई सब भऽ गेल देल तऽ फेर सिद्ध होइत होइत आधापर आयल तऽ फेर गरम मटन चिकेन मसाला दऽ कऽ ओकरा उतारिके धेलहुँ सब बच्चा सब खेलक भात बनेलहुँ दालि बनेलहुँ दालि बनेलाके बाद भुजिया बनेलहुँ चोखा बनेलहुँ चरौरी